دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ ہندوستان بھر سے لوگ آ کر رہتے ہیں تو یہاں پہ جو مارجینلائیزیشن ہوتا ہے جیسے بِھار سے اگر کوئی پرسن آ کر یہاں پہ رہتا ہے تو اُس کو بہت زیادہ گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اُس کو ایسے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اُس کی بیس کے اُوپر کیونکہ وہ دوسرے جگہ سے تعلق رکھتا ہے تو ایسے آرٹ اور جو ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن ہے اُس سے بات کرنے میں جو ہم جیسے بولتے ہیں اُس سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں